तव्हां कहिड़े भॻवान में विश्वासु रखंदा आहियो मूंखे हुनजो पूरो अहिवालु कयो जीअं त सभु भॻवानु साॻिया आहिनि पर ॻाल्हि छा आहे मां हाणे थोरो शिरडी जे सांई बाबा ते ॾाढो विश्वासु रखां थी उनजो कारणु मां तव्हां खे ॿुधायां थी छा थियो न थोरे टाइम थोरो वक़्तु अॻु मुंहिंजे बदनि जी पीड़ा लहे ई न पई मां जाम बीमार बीमार बीमार गुज़ारिया पई त मूंखे हिकु ॼणे चयो त तू छो न हिते व्हाट्सअप ते हिकु ग्रुप आहे सांई बाबा जो तू हुन ग्रुप में जुड़ेनि थी त उन मुंहिंजो ग्रुप में नालो लिखायो उन नाले लिखायण सां मूंखे नंबरु मिलियो हर विस्पत ते हिकु किताबु ईंदो आहे सांई सत चरित्र करे उन किताबु मां हर विस्पत ते असांखे ॿ अध्याय पढ़णा हूंदा आहिनि त मां हा कई ऐं मां उन ग्रुप सां जुड़यसि जुड़यसि जुड़यसि हर विस्पत ते मां ॿ अध्याय करणु लॻसि थोरो टाइम रुकी करे बाबा जो चमत्कारु थियो मुंहिंजी शरीर जी पीड़ा लही वई हाणे मुंहिंजो एतिरो विश्वासु आहे जो मां विस्पत ॾींहुं सुबुह जो यारहें बजे खां वेंदी आहियां शाम जो सते ताईं न सिर्फ़ु मां पढंदी आहियां पर मां सेवा बि कंदी आहियां सेवा माना कीअं कंदी आहियां जेके माण्हू न करी सघनि था उन जी जॻहि ते मां पढ़ंदी आहियां ऐं उहे असांखे शाम जो सते बजे ताईं ॾियणो पवंदो आहे इन करे हू मां नथी चवां सभु भॻवानु अलॻि आहिनि सभु भॻवानु हिकु आहिनि पए हर कंहिंजो विश्वासु आहे त मुंहिंजो सांई बाबा ते ॾाढो विश्वासु रखी पइजी वियो आहे